ہیڈ فون آج کل ہر خاص و عام اِستعمال کر رہا ہے میں نے بھی استعمال کرنا چالو کیا تو میرے کانوں میں دَرد ہونے لگا اور پھر ایک اچھا اور پروڈکٹ لے کے آیا کافی بارہ تیرا ہزار روپیے کا تو اُس میں ائیر پوڈ کے اندر اُس میں کافی اچھا تھا مگر وہ زائد دیر تک لگانے کے بعد جیسے لگ رہا تھا کہ دماغ جو ہے میرا جو ہے وہ مطلب اُبلا جا رہا ہے تو بہت ہی میرا ہیڈ فون کے ساتھ بڑا گندا تجربہ رہا اب میں اپنا موبائل یا لیپ ٹاپ جو بھی چلاتا ہوں تو میں ہیڈ فون بالکل استعمال کرنا میں نے بند کر دیا ہے میں اور بھی لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ہیڈ فون استعمال کرنا بند کر دیجیے وہ آپ کی کان اور آپ کے دماغ دونوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اسپیکر پہ لگا کر کے آپ جو ہے چیزوں کو استعمال کیجیے موبائل پہ کو بھی اور لیپ ٹاپ کو بھی اِس سے آپ یہ آپ کی صحت کے لیے کافی مفید ہوگا